तेहार तेहार तेहार तेहार अस बनान्ने सबतों पैह्लें ते आई जंदे न साढ़े जेह्के जनवरी म्हीने औंदी लोह्ड़ी औंदी लोह्ड़ी बनान्ने अस बड़े ठाट बाट कन्नै बनाने हर्न नचने शैल हर्न औंदे साढ़े घर हार पान्ने अस कुड़ियां साढ़े घर बी औंदियां अस कुड़ियें कुड़ियें गी अस अपने घर बी सद्दने अस कुड़ियें अपने घर बी जन्नियां मूंगफली लेआंदे रेओड़ी लेआंदे ओह् लेआंदे केह् आखदे उस्सी छुआरे आह्नदे अखरोट आह्नदे बदाम आह्नदे काजू आह्नदे अस उ'नें परोई पराइयै शैल करियै अपने घर जाइयै अपने भ्राएं गी जाइयै हार पान्ने गरियां लाइयै शैल ठुठियां शुठियां खोप्पे शोप्पे लाइयै शैल हार बनाइयै अपने भ्राएं गी पोआन्ने मेरे घर मेरा ते इक्को भ्रा अस इक भ्रा गी शैल त्रै लैना आह्ला हार बनाइयै पोआन्ने उस्सी ओह्दे बाद आइयै इस टैम पर ते अस ते हून ते एह् तेहार चलै दा करवाचौथ औने आह्ली ऐ अस करवाचौथ तेहार गी शैल बनाना उस्सी बी शैल खुह्ल्ली डुल्लियै बनान्ने होन्ने अस सवेरे उट्ठने होन्ने बड्डे पैह्र न्हाई धोइयै शैल चाह् शाह् बड्डे पैह्र न्हाई धोइयै शैल सर्गी सुर्गी खन्ने अपने मस्त दातन करने और ब्रश दातन करनी सर्गी खानी अस इक सर्गी असें अपने प्योकियें तरफा औंदी ओह् अस बड़ी बारी चार बजे उट्ठियै खन्ने फ्ही ओह्दे बाद साढ़ा बर्त शुरू होई जंदा फ्ही दपैह्री बी शैल मस्ती शैल पूरी उस करवाचौथ दी तेआरी करदे रौह्न्ने करवाचौथ दे थाल सजान्ने शैल मतलब कि इक अस अपने सौह्रे आस्तै सजाना होंदा इक असें अपने मरहाजे आस्तै रक्खना होंदा बेआ दा समान जेह्का अस दिन्ने अस उ'नें ई ओह्दा ओह्दे बिच ओह्दे बिच काजू बदाम बुज्झ होंदा इक दिया होंदा इक छाननी होंदी पानी दा लोटा होंदा और और ओह्दे बिच अम मिट्ठा होंदा मिठाई होंदी कचोरियां होंदियां हैन तेरां पूड़ियां होंदियां पूड़ियां बी पाई सकने अस उं'दे बिच आखदे ना मिट्ठी पूड़ियां होंदियां ओह्दे बिच और साढ़े दादी बाबा बी करदे हे तेहार बड़ा शौंक कन्नै बनांदे हे अस बी उ'ऐ उं'दी सिक्ख उप्पर अस बी एह् तेहार बड़ा अच्छी तरह्न् बनाने और इस्सी बनाना बी बड़ा पसंद करने न और ओह्दे बाद दिवाली बी आई जंदी जि'यां कि देआली बिच बी अस बड़ी उस्सी बी बड़ा साढ़ा मेरा फेवरेट तेहार बी देआली गै सबतों बड्डा तेहार होंदा साढ़ै हिन्दू धर्मे दा सबतों बड्डा तेहार इ'यै होंदा इक देआली होंदा ओह्दे आस्तै अस सवेरे लगने तेआरियां करने सवेरै सोत सात मतलब कि सफाइयां करने देआली जेल्लै औंदी सफाइयां सफुइयाँ करने और अपने घरै गी शैल सजान्ने सफेदियां करान्ने ऐ और सफेदियां शफुदियां कराइयै शैल कलर आह्ली सफेदियां फ्ही दिये बालने फ्ही शाम्मीं टैम जिल्लै दिये बालने शैल रुट्टी बनाने राजमांह् चौल पनीर मटर पूड़ियां शैल बनाइयै खन्ने और दिये जलाने रंगोली बनान्ने फ्ही अस अपने घरै आह्लें अग्गें दिया बालने जेह्के साढ़े अपने बड्डे बजुर्ग होंदे दिया बालने फ्ही ओह् असें अपने शीर्वाद दे तोर असें पैसे दिंदे उ'नें पैसे दा अस मतलब कि अच्छी तरह् अच्छी जगह् उप्पर इस्तेमाल करने और ओह्दे बाद दिवाली दे बाद आई जंदा ए टिक्के आई जंदे टिक्के च अस शैल साढ़े घर बी आंदियां कुड़ियां अस कु अस अपने घर बी जंदे प्योके बी जंदे टिक्के लोआने अपने भ्राएं गी टिक्के लोआने और मतलब कि ओह् बी बड़ा अच्छा तेहार होंदा देआली दे त्रिये दिन औंदा ओ उस्सी तेहार गी बड़ा बड़ा अच्छे तरीके कन्नै बनान्ने अस और ओह्दे बाद जि'यां आखो मतलब कि कैन्नी तेहार होंदे न जेह्के होंदे रौंह्दे ओह्दे बाद शिवरात्रि आई जंदी शिवरात्रि बिच बी अस जाइयै सवेरे ना उट्ठियै जल्दी न्हाई धोइयै शिवजी मंदर जन्ने शिवजी गी जल चढ़ान्ने और उस्सी दुद्ध लस्सी पान्ने बिल पत्तरी चढ़ान्ने और ध्रुब चढ़ाने ते ब और शैल पूजा करने और ई शिवरात्रि उप्पर जन्मअश्टमी उप्पर बी अस उट्ठने सवेरे जल्दी ते और गुड्डियां गुड्डियां बनान्ने और बर्त रक्खे दा होंदा जन्मअश्टमी दा ए ठोकरें दा बर्त आखदे जिसी डोगरी च ठोकरें दा बर्त आखदे जिसी उस्सी शैल गुड्डियां बधान्ने बर्त रक्खने आलू बनाने काढ़ा बनाने सिउल बनान्ने खीर बनान्ने सेड़े दे चोलें च साढ़ी सारी फैमिली रखदी इस्सी बर्त गी बड़ी खुश होइयै रखदी और बड़े मस्ती कन्नै इस्सी तेहार गी बनान्ने और ओह्दे बाद ओह्दे बाद ओह्दे बाद आई जंदा जि'यां आखो जि'यां आई जंदी ओह् आई जंदी उस्सी बनांदे असी जि'यां आखो जि'यां एह् आई जंदी